हमें निकट नज़दीकि बाज़ार पट्टी बाज़ार से एक समसंग का मोबाइल ख़रीदा है जोकि मोबाइल ख़राब निकल गया थोड़े ही दिन के बाद उसको फिर रेबयर कराए लेकिन रेबयर कराने के बाद वह नहीं चला फिर हमने दूसरा मोबाइल ख़रीदा और वह मोबाइल अभी समसंग का ही है जोकि मौजूदा हालत तक चल रहा है